हेलो जी नमस्ते नमस्ते कहिऔ की सहायता कऽ सकैत छी हम अहाँकेँ जी हमरा मुजफ्फरपुरमे अहाँकेँ छै जे बहुते किछु छै घूमऽ बला अहाँ जेना गरीबनाथ भऽ गेलै मुजफ्फरपुरमे घूमऽके लेल गोलघर भऽ गेलै पटनामे घूमऽके लेल अहाँकेँ गरीब कथी कहैत छै उच्चैठ महारानी भऽ गेलै अहाँकेँ घूमऽके लेल जेना शक्ति पीठ भऽ गेलखिन माँ चामुण्डा स्थान ई सब बहुते किछु देखैके लेल छै जी जी आँय यौ हमर मिथिलामे तऽ एक से एक चीज छै देखऽ बला हँ आबिके देखिऔ तऽ सही हँ चलि जाउ अहाँकेँ कथी कुशेश्वर स्थान जाके देखिऔ जलेशर स्थान जाके देखिऔ जनकपुर जाके देखिऔ ई सब बहुत सुन्दर स्थान छियै देखऽके लेल अच्छा अच्छा अहाँ बंबइसँ एलहुँ हँ अहाँकेँ किछु अनुभव नहि अइ ताहि लऽके बतेलहुँ हँ ई सब सुन्दर सुन्दर जगह छै देखऽके लेल जी जी चलू ने हम अहाँकेँ घूमा दय छियै अहाँ जहाँ तक चलबै अपनेकेँ हम अहाँकेँ लऽ जयबै कहाँ अहाँकेँ इच्छा भेलै हँ जायके घूमऽ के लेल जी पशुपति नाथ जयबै अहाँ गरीब नाथ घूमे लऽ जयबै गोलघर जयबै पटनाके घूमऽके लेल आओर एहन एहन बहुते घूमे बला चीज छै कतहुँ अहाँ घूमि सकैत छियै जी जी मुजफ्फरपुर के सब बात अहाँकेँ अपनेकेँ बताए देलहुँ हँ आओर अब हुने देख लिऔ जे जी जी हम तऽ पाँच दस मिनटमे अहाँकेँ पासमे पहुँच जायब तऽ पाँच मिनट अहाँ वेट करू ओतहि हम तुरन्त आबि गेलहुँ अहाँकेँ पास जी जी ठीक छै ठीक छै प्रणाम प्रणाम जी आबि रहल छी जी ठीक ठीक आउ अहाँकेँ सब सुन्दर सुन्दर चीज घूमायब हम अहाँकेँ अहाँ आबिके देखिऔ हमर मिथिला धाममे बहुत चीज छै एहन घूमऽ के लेल मुजफ्फरपुरमे अहाँकेँ देखऽ के लेल जी ठीक छै प्रणाम प्रणाम जय हो